ससियेल मिडियानि रिल्स मोसानायनि बागै मोजां मोनफ्लेथारनाय होननानै आं नागिरनानै मोनाखै मानो होनोब्ला आं बे रिल्स एबा शर्ट मुाभिफोरखौ आं बांद्राय नायनाय जाया सम समल' नायनाय जायो बेखायनो आंनि मोजां मोनफ्लेथारनाय रिल्स मोसाग्रा बा शर्ट मुभिनि माबा दङ' होनना आं साना खिन्थु नायबाय थायोब्ला जालांनोबो हागौ सोरखौबा मोजां मोनफैगोन नाथाय आं बारा साबजानाय मोना बिनि थाखायनो आङो आंनि थाखाय रिल्स एबा शर्ट मुभि बानायग्राफोरनि थाखाय मोजां मोनसिननाय बा मोनसिनथारनाय मोसाग्राफोरखौ आं सिनायथि होनो हानाय नङा जा उनफोराव नायबाय थायोब्ला मोनफ्लेलांनोबो हागौ नाथाय दासान्दि आं रिल्स एबा शर्ट मुभिनि थाखाय मोजां मोनफ्लेनाय मोसाग्राखौ आं नागिरनानै मोनाखै